औ दे ए सोंहर दे औ औ औ दे औ दे दे मामा बेगर नांगौ बुंबानो जाबाय ए सामब्राम बेगरा बेगरखौ नांगौना बिफांखौ नांगौ फुलिखौ नांगौ फुलि फुलिखौ दाथ' जाथ'वाखै र' दा अरदार हरनानै लाबो नांगोन फुलि फिसा फिसाखौ ना औ दे अरदार हरनानै लाबोगोन खयस'थासो नांगोन खय बिगासोनि नांगोन औ आदा बिगासोनि जख' औ जागोन दे ओमफ्राय मा मा नांगौ लाफा लाफाखौ मोनगोन दे लाफाखौ माबायदिखौ नांगौ हाइब्रिदखौ नांगौना जोंनि लखेलखौ नांगौ लखेल लखेलाथ' दंखायो लखेलखौबो मोनगोन दे दुनदिया दुनदियाबो लखेल नांगौना हाइब्रिदखौ नांगौ लखेला इसे दामा बारा जागोन दै माने दे दे दे माने औ दे मुला मुलायाबो माबादिखौ नांगौ गोजा नांगौना गुफुर नांगौना औ जागोन दे मोनगोन है गासैबो रोखोमनि मुलायानो दं दा दा सिजेन जाबाय ना मोजाङैल' गायहैबानो जाबाय दे ओमफ्राय खफियाबो मोनगोन

औ मोनजोबगोन दे दाथ' सिजेन जाबायना सफैगोन अबेबाया फुलखफिया इसे लेथ जागोन बेखौ मोनगोन बेखौबो सफैगोन औ

औ दे जासिगोन दे जायखिजाया नों फैल' मोनगोन औ बाखिफोर हरनाय जानाय नङा बारा दे दे